सुपौलमे जे छै एक स्थान महादेवके स्थान छै जे ओतय बहुत विख्यात महादेव छथिन जे ओतय सभलोग ओतय पहुँचै छै आ पूजासभ करै छै आ बहुत विधि विधानसँ मतलब पूजा पाठ करै छै बबाक महादेव बबाक तऽ ओतऽ बहुत जे से मनोकामना पूर्ण होइ छै दिलसँ पूजा होइ छै तऽ मनोकामना पूर्ण करै छथिन बाबा आओर ओतय जे सुपौलक आस पास एकटा महिषी गाँव छै ओतौ एक तारा स्थान उग्रतारा स्थान विशिष्ट अराधिता तारा स्थान छै जे उग्रतारा मैयाक जे छै बहुत सिद्ध शक्ति पीठ छथिन बहुत मायामय माया माय छथिन जगतजननी माँ तारा छथिन ओतय जे छै महादेवक जे सती महारानीके जे मतलब जलाओल गेल रहै हवनकुण्डमे जे कूदले रहै ओहिमे जे सती महारानी जलल छलैया तऽ ओहिमे महादेव जे छै पूरा भुवन तीनो भुवन घूमले छलै कन्हा पर तऽ वएहमेसँ एकटा अंग माता सतीक गिरल छलै महिषीमे ओ बायाँ नेत्र गिरल छलै वएह बायाँ नेत्रसँ ओ महिषी गाँवमे ओ माता ताराक स्थापित भेल छै